मुंहिंजे मुंहिंजे खेत्र में जाम जाम जाम खेल जेका आहिनि खेलणु रांदि जेकी आहिनि असां खेलंदा आहियूं रांदि थींदी आहे जीअं आहे रसा खेच आहे क्रिकेट आहे व गिली डंडा आहे कॿडी आहे पकिड़म पकिड़ी आहे आईस पाईस आहे ॿियो पावर लिफ्टिंग आहे वेट लिफ्टिंग आहे इहे सभु रांदि असांजे हिते थींदी आहे बास्केटबॉल वॉलीबॉल खोखो खोखो जेकी गेम आहे जामु प्राचीन समय जी खे खेल आहे जेका कृष्न भॻिवान जेका हूंदा हुआ उहे सभु खोखो खोखो ई रांदि कंदा हुआ जे खोखो ई जे बि निकारी आहे जंहिंखे निकारी आहे खेल निकार निकारण वारे कृष्न भॻिवान आहिनि ॿियो उन में जाम जाम खेल आहिनि जेके असां खेल खेॾंदा आहियूं हिते बाल टिंगा पाल जीअं थींदो आहे वजन खणण जो ईंदो आहे टे कसरतूं हूंदियूं आहिनि उन में टे कसरतूं तव्हांखे करिनियूं टे कसरतूं में सभीन खां वधीक जेके वजन खणदो आए टिनी कसरतुनि जे जेतिरो बजय खयूं उहो वजन सभु गुणा करणु महिल सभु टोटल कंदा आहिनि टोटल करण खां पोइ जेको अचे थो वजन उहो जीतींदो आहे हिन में हिन गेम में ईअं ई जीत थींदी आहे जीअं समिझो पहिरीं एक्सर्साइज़ पहिरीं कसरत जेकी हूंदी आहे हुन में डेढ सौ ॿ सौ किलो कयो ॿे में बि ॾेढ सौ ॿ सौ किलो कयो टे में बि ॾेढ सौ ॿ सौ किलो कयो ऐं टिनी जा जेका ॿ सौ ॿ सौ किलो थियनि था हुन में जेको बि टोटल अचे थो उहो थींदो आहे विजेता आहिनि पावर लिफ्टिंग वारी गेम में बे सेम बास्केटबॉल में पोईंट ॾींदो आहे ॿियो वॉलीबॉल में पॉईंट ॾींदा आहिनि क्रिकेट में बि एन क्रिकेट में इन स्कोर रन थींदा आहिनि केतिरा रन सामूं वारो माण्हूं मारे तो केड़ा केतिरा छका चौका मारे थो सिंगल रन खणे थो हीअ सभु रांदियूं जेके थींदी आहे रसा खेच में थींदो आहे की ॿ टीमूं हूंदी आइन न हुंदो आहे अठ सौ किलो जो वजन हूंदो आहे ॿिन्हनि पासे हिकु पासे अठ सौ ॿिए पासे अठ सौ साढे सत सौ या अठ सौ जे आस पास रहंदो आहे जेको जेकी टीम में न उहो रसो खेचे लाहींदी पंहिंजे उहो हिन में थींदी आहे विजेता जीअं पहिरीं टीम मां आहे अठ मा सत अठ माण्हू आइन सामूं बि सत अठ ॾह माण्हू बि थी सघनि था वजन जे हिसाब खां थींदो आहे जेको एन जेकी टीम खिचे थी रसे खे पंहिंजी तर्फ़ु उहो बि जीतंदी आहे रसा गेम में ईअं थींदो आहे बास्केटबॉल में थींदो आहे पॉईंट के त ज जंहिंजा वधीक पॉईंट थींदा उ आहे न टीम जीतंदी आहे